शोशल मीडिया ते फोटो पोस्ट करणु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे असांखे हीअं ख़बर पवंदी आहे की केर माण्हू किथे आहे पर मां न करणु पसंदि कंदी आहियां छो की जॾहिं बि मां शोशल मीडिया ते फ़ोटो पोस्ट कया आहिनि त अलगि अलगि हिन सां कॉल ईंदा आहिनि हीअं हूंदा आहिइ या मैसेज ईंदा आहिनि जंहिं सां मां डिस्टब थी वेंदी आहियां ऐं मुंहिंजी तबियत ते थोरो असर थी वेंदो आहे त मुंहिंजे ॿारनि खे इहो पसंदि न ईंदो आहे हिन जे करे मुंहिंजा घर वारा चवंदा आहिनि की प्राइवेट लाइफ़ प्राइवेट हूंदी आहे पंहिंजी जीवनी पाण जी ऐं तोखे जेको इंजॉय करिणो आहे तूं पाणि कर महिरबानी करे शोशल मीडिया ते फोटो पोस्ट न कर